ना सिंगि मागुरफ्रा गोरानआव थास' सबाइफोरजों जानो मोजां जायो आरो गोथांआवबो मोजां जायो माखासे नाया गोरानआव थावनाय मोना गोथांआवल' गोथाव जायो रौ नाफोरा गोथांआव गोथाव गोरान फोरानब्लाथाय ना गिदिरफ्रा थावा दा जों मावाफोर मावा फिथिख्रि माखासे फिसा फिसा नाफोर फोरखौ जोङो नाफाम देनानै दोनो आरो मास मोनथामनि उनाव बाहायनानै जायो ना गोरानफोरा माखासेया थास'फोरजों सबाइफोरजों जानो गोथाव जायो आरो मोदोमलायोबो बेफोर नाफोरखौ जों अबेखौबा फोराननानै जायो अबेखौबा गोथाङै जायो माखासे नाफोरा गोथाङै जायोब्लासो मोजां जायो गोरानै जायोब्ला साबाबा मोनजायो आरो सबाइ ओंख्रिखौ गोरानफोरखौ होनानै जायोबा मोदोमनाय मोनो अनला ओंख्रिफ्रावबो गोरान होयोब्ला मोदोमनाय मोनो जों नाफाम देनानै दोननाय नाफोरखौ नाखौ जों एखनब्ला बाथोनबो जायो जों एखनब्ला अबेबा अबेबा ओंख्रिफ्रावबो होनानै जायो ओरैनो जायोब्ला जों गोथावसिन मोनो आरो ओंख्रियाव होयोबा जों मोदोमनायल' मोनो नाफोरखौ जों अनेक रोखोमनि जानाय जायो माखासे नाफोरखौ जों ओरैनो गोरानैबो एवनानै जायो एखनबा ओंख्रियावबो होनानै जायो एखनबा जों गाव गोजायैबाबो संनानै जायो आरो बरफनि नाफोरखौ जों बांसिनानो एसे गोरानैनो बांसिन जायो खायसे दै एसे होनानै सिदोब दोब जायो सिदोब दोब जायोब्ला जों गोथावसिन मोनो गोरानै जायोब्ला जों सात मोनजाया बरफनि नाफोरा अबेखौबा मेजेम बारा दं अबेबा मेजेम खम दं गासिबो नायानो समान नङ जेरै ना सिंगिफोर मागुरफोरा जानायाव गोथाङाव जों साबसिन मोनजायो खावै नाफोरखौ जों गोथाङाव साबसिन नाथाय गोरानआव जों साबा बा मोनजायो दा जों माखासे नाफोरखौ गासिबो लगाय लथाय खालामनानै माखासे गुन्द्रा गुन्द्रिफोरखौ नाफाम देनानै लानाय जायो बेफोरखौ जों एखनब्ला एवनानै जायो एखनब्ला जों गासिबो ओंख्रिफ्राव एफा एफा होनानै मोदोमनाय मोनो मोनबानो जायो होनानै जों जानाय जायो